रोज़ानी ज़िंदगी अचो त मां पंहिंजी रोज़ानी ज़िंदगी जो हाल अहिवालु तव्हांखे ॿुधायां मां उल्हासनगर जो रहंदड़ु आहियां ऐं मां हिकु शिक्षकु यानी टीचर जे रूप में आहियां मां रोज़ु सुबुहु जो अठे वॻे उथंदो आहियां ऐं मुंहिंजो कॉलेज जो टाइम आहे यारहां वॻे हिन विच में मां सुबुहु जो फ्रेश थी करे भॻिवानु जी प्रार्थना अराधना करे ऐं कुझु टाइम पहिंजे कुटुंब सां निभाईंदो आहियां हुन खां पोइ ई मां रवानो थींदो आहियां कॉलेज जे ॾांहुं मुंहिंजो कॉलेज उल्हासनगर जी सिन्धू एडुकेशन सोसाइटी आहे जंहिं में मां यानी ओंबाड़े वारनि खे ॿारनि खे इकोनोमिक्स सेखारींदो आहियां ऐं उते मुंहिंजो टाइम आहे यारहां खां शाम जो पंजे वॻे ताईं हुन खां पोइ मां घरु वापसि मोटी ईंदो आहियां ऐं कुझु टाइम पंहिंजी फेमिली पंहिंजे माउ पंहिंजे पिता साहिब सां टाइम गुज़ारींदो आहियां मुंहिंजे पिता साहिब खे पंहिंजो बिज़नेंस आहे ऐं हुन बिज़नेस में मां हुननि जी मदद कंदो आहियां ऐ बाक़ी बचियलु टाइम घर जी शयुनि घर जे कमनि में गुज़ारींदो आहियां